ہندوستان میں تعلیمی نظام زیادہ اچھا نہیں ہے اور ہمیں اس کو بہتر بنانے میں جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں جگہ جگہ تو انسیٹیوٹ کھلے ہیں لیکن ان کی فیس اتنی زیادہ ہائی ہوتی ہے کہ ایک عام شخص اس کو افورڈ نہیں کر پاتا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت اس پہ کام کرے اور گورمیںٹ اس چیز پہ ایسے انسیٹیوٹ کھولے جس سے بچے ٹیوشن لے سکیں کلاسیز کر سکیں اور دوسرا یہ کہ دیہاتی علاقوں کا تو برا ہی حال ہے وہ شہری علاقوں میں آتے ہیں اپنی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے تو دیہاتی علاقوں میں یونیورسٹی ایسی ہونی چاہیے جس سے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں ان سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا جو ادھر سے ادھر اپنے گھر کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے تو اس سے یہ رہے گا کہ اگر ان کے یہاں انہیں کے علاقے میں اچھی فیسیلٹیز ہوں گی اور اچھی یونیورسٹیز ہوں گی ٹیوشنس اچھے ہوں گے کوچنگ سینٹر اچھے ہوں گے تو وہ شہری علاقوں میں زیادہ نہیں آئیں گے اپنے علاقے میں ہی اچھی کوچنگ لے سکتے ہیں ہمیں یہ چاہیے گورمیںٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ یونیورسٹی میں بہت سارے ایسے کورس کرانے چاہیے جس سے ایک عام شخص ایک عام ناگرک آسانی سے اس کورس کو اپنے من چاہا کورس کے لیے اپنی من چاہا تعلیم کے لیے اس کورس میں حصہ لے سکے ہندوستان کا تعلیمی نظام بہتر ہوتا جا رہا ہے اب پہلے کے مقابلے کافی چیزیں بدل گئی ہیں ایسا نہیں کہ وہ نظام پورا ہی خراب ہے یا زیادہ اچھا نہیں ہے بہتر ہو رہا ہے اور ہم یہ حکومت سے اپیل کرتے ہیں گورمیںٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس نظام کو اور اچھا بنایا جائے کہ ہمارے ہندوستان کے بچے اس کورس کو جو باہر کرنا چاہتے ہیں اس یونیورسٹی میں جو جاتے ہیں وہ یہیں ہی تعلیم حاصل کر سکیں اچھے سے اچھی تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری بھی ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ حکومت اس پہ غور کرے اور اس کو اور بہتر بنائے